हैलो हाँ बोलिये जी सर हात में इतना हुआ और टिमड़ा मछली तो सत्रह हुआ वारी भी हाँ रेमु जी ठीक है ठीक है ठीक है जी ठीक है दे दीजियेगा बटुवा पर्स केरी बटुवा दे देना दस के जी रेमु हाँ जी दे दिजीयेगा न ठीक हाँ सर और क्या जी

जी ठीक है भेज रहे हैं हाँ भेज रहे हैं ठीक है ठीक है भेज रही हूँ ठीक है हाँ ठीक है भेज रहे हैं ककड़ी भी दे दीजिये दस के जी दे दीजिये ठीक है ठीक है भेज रहे हैं ठीक है